ہیلو جی کون جی کون جی کیا کیا ڈریس ہے بھائی

اچھا اچھا اچھا وہ آپ کو کیسے ٹائپ میں ہونا چاہیے تھا کرتا وغیرہ میں ہونا چاہیے تھا نہیں آپ کو یہ فارمل میں ہونا چاہیے تھا ایک پٹھانی شیروانی وغیرہ کس طرح پہننا پسند کریں گے آپ اچھا دو طرح کے چاہیے آپ کو جی تو آپ کا سائز کیا آئے گا سر میڈیم سائز نہیں سر میڈیم سائز میں اویلیبل نہیں ہے ابھی آپ کو کب تک پہننا ہے سر کبھی اپمورٹینٹ ون ویک کا ٹائم ہے آپ کے پاس جی میں سر یہ اب کیا کرتا ہوں میں یہ آپ کا اسٹاک میں لکھ دیتا ہوں آپ کا اسٹاک اویلیبل نہیں ہے ابھی ان شاء اللہ میں اویلیبل کرکے میں آپ کو منگا کر کال کروں گا جی

جی سر سر یہ پارسل کدھر کراؤں سر کچھ ایڈریس آپ میرے کو میل کردیں میسیج کر کے واٹس اپ پہ ڈال دیں

جی پیمنٹ آپشن آپ کو ہر پرائز الگ الگ رہے گا سر کوالیٹی کے اوپر ڈپنڈ رہے گا آپ کو کون سی کوالٹی چاہیے کاٹن میں چاہیے سلک میں چاہیے برانڈ سب پر رہے گا وہ جی برانڈری چاہیے آپ کو جی سیتا رام کا برانڈ چل رہا ہے آج کل بہت فیمس ہے وہ جی جی

جی جی ٹھیک ہے سر

جی سر کیش آن ڈلیوری بھی ہے کارڈ بھی ہے ہمارے پاس وہ اسکینر بھی ہے اگر آپ یہاں پر آکر پے کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں یا بائی آپ کے گھر پہ ڈلیور کردو بولے تو آپ کا ہاؤس پہ بھی ڈلیور کردیتے ہم لوگ جی جی جی سر اور کچھ انفارمیشن چاہیے سر اوکے سر ہیو آ نائس ڈے سر گڈ ڈے اوکے تھینک شکریہ سر